मूंखे पंखे जी ज़रूरत हुई केतिरा ई पंखा मां ॾिठा ऐं ऑनलाइन बि ॾिठा हुन मां मूंखे क्रॉम्पटन जो पंखो वणियो ऐं मां वरितो बि ॾिसण में बि सुठो आहे ऐं सफ़ाई में बि आसानु आहे कोई आवाज़ बि कोनि थो करे हवा बि सुठी ॾींदो आहे त मां इहो वठण लाइ सलाहु ॾींदसि